हा जय सच्चिदानंद अड़े इते ई आहियूं पर हाणे जॾहिं कुझु कार्जु ॿार्जु हूंदो त ई सोन ठाराहिबो न हिकु महांगो सोनु आहे त इनकरे हाणे छोकिरीअ जी शादी आहे त ठाराहिणो आहे ॿ चूड़ीयूं ठाराहिणियूं घणे तोलो कयो अथव घणे तोलो आहे हा ऐं माना घड़ाई घणी पवंदी ॿ चूड़ीयूं ठाराहिणियूं आहिनि हिकु घोट माउ जी जी मुंडी हिक घोट पीउ जी हिकु छोकिरे जो ब्रेसलेट ठाराहिणो आहे हा ॾह हज़ार त अघु वधीक आहे न न ॾह हज़ार वधीक आहे पंज हज़ार चयव न पंज हज़ार लॻंदी न हा ॾह हज़ार ॿिनि जा हा हा डीजाइन हा हा ॾेखारियो भले डिजाइनियूं हिकु तोले जी ठाराहिणी आहे ॾह ग्राम हा ऐं मुंडी हिकु पंज ग्राम हा घणा ॾींहं घणनि ॾींहनि में ठहंदो शादी माना अठ ॾह ॾींहं पिया आहिनि ॾहनि ॾींहनि में अठनि ॾींहनि में ठही वेंदो हा उहो त हाणे वठिजो भले हाणे जिअं हूंदो वरी जेको हिसाबु हूंदो वठिजो भले पर मूंखे टाइम ते ॾिजो टाइम ते ॾिजो हा हा ऐं ब्रेसलेट हा हा माप त मां खणी आई आहियां हा माप मां खणी आई आहियां ख़ाली तव्हां उन उहा माप लिखी छॾियो त मूंखे उन टाइम ते ॾेई छॾिजो इएं न त वरी टाइम ते न ॾियो त वरी असांखे तकलीफ़ु थींदी हा हा हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे हा हा सुठी ॾिसो ॾिसो तव्हां ॾिसो ॾाढी सुठी डिझाइन ॾींदव सुठी घड़ाई जे माना हूंदी त मां ॿियनि खे बि ॿुधाईंदमि ऐं थोरो किफ़ायत हथ सां वठंदव अघु त तव्हां मां ॿियनि खे ॿुधाईंदमि त कमु त हिते ॾाढो सुठो आहे हिते ख़ुशि थी वञनि हा जय झूलेलाल जीअं ख़ुशि